मैंने हाल ही में एक कूलर ख़रीदा था पास के सोरूम से जो हाथ का बनाया हुआ है और एक दम अच्छा है मतलब बहुत ही अच्छी हवा देता है थोड़े टाइम चलाने के बाद हम उस को बंद कर देते हें तो रूम एक दम ठंडा हो जाता है और प्राइज़ भी उस की एक दम सही है तो मुझे ये ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि कम बजट में एक अच्छी चीज़ मैंने ली है और मतलब बिल्कुल पूरा पैसा वसूल है